आ गए हैं दोस्तों के साथ बाइकरों के ग्रुप में ग्रुप के साथ गए हैं और इसके लिए बहुत अच्छा सा मज़ा आता है जाने में इसके लिए हमारे जो ग्रुप रहते हैं दोस्त रहते हैं उनके अपना दस दिन पहले आपस में अपना विचार विमर्श करते हैं कि वहाँ चलना है तो वहाँ के लिए जो भी छोटी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था करके जैसे चार दिन का समय है तो उस हिसाब से अपना आदमी सब व्यवस्था कर के नौकरी वाला है तो नौकरी से छुट्टी ले के या खेती वाला है तो वो मतलब कुछ ऐसा किसी को सोंप के कि भाई थोड़ा देखना मैं ये कर के तो ऐसे में मज़ा आता है कि ग्रुप में जाने के लिए और तैयारी के बारे में ये है जो तैयारी तो जो आप को जाना है तो क्या लगेगा नहीं लगेगा वो अपने हिसाब से है जो जिसको किसी को मर्ज़ी होती है तो ले के चलता है नहीं तो रास्ते के हिसाब से चलता है यही है और क्या है